म्हाका क्रिकेट खेळपाक खूब आवडटा जेन्ना हांव असो ल्हान आसलों वीस बावीस अटरा वर्साचो बी तेन्ना आमी दिसभर ग्रावंडार आसताले आयतार जो आमकां मेयटालो तेन्ना आमी वेगळेवेगळे टोर्नामेंट खेळपाक लागून वयताले वेगळेवेगळे जाग्याचेर टोर्नामेंट खेळपाक वयताले आमचे जे क्लब आसले ते आमी स्वता तीन वर्सां ली शेगीत आमी टॉर्नामेंट ऑर्गनायज केल्ले क्रिकेट टोर्नामेंट ऑल गोवा लॅवलीचेर आनी आतां मातशें आतां वय जालां चाळीस वर्सां मायज जालीं मातशें आतां क्रिकेट खेळप कमी जालां पूण सामकेंच बंद करूं ना आजुनी आयतारा न चुकता सकाळी फुडें उठोन ग्रावंडार वचोन एक धा जायसर तरी क्रिकेट खेळोन परत घरा येताच न चुकता कित्याक क्रिकेटीन क्रिकेट आमकां खूब खूब मजा येता खेळपाक लागोन आंगूय मातशें सुडैल उरता म्हाका बॅटींग करपाक आवडटा बॉलिंग करपाक आवडटा फिल्डींग करपाक आवडटा मातशें विकेट किपींग करपाक तितलें जमना आतां आमचे गांवा भितर प्रत्येक वर्सा सांगवाल प्रिमियर लीग जाता देन गेल्या फावटी हांयेंन जेन्ना बेश्टेंच म्हाजे नांव घातलेलें कोण टीम घेता जाल्यार पोवया म्हणून तरी सुद्दां एक टिमीन म्हाका पीक केलेच आनी हांव ते सांगवाल प्रिमियर लीग खेळ्ळों खूब मजा येयली तेन्ना क्रिकेट पोवपाक सुद्दां खूब आवडटा आय पी एलाची मॅच हांव पोवपाक वर्सान एक तरी मॅच पोवपाक खंय ना खंय तरी वयतात मुंबय नाजाल्यार बेंगलोर म्हाजी मुंबय इंडियन्स म्हाजी फेवरेट टीम सो तेजी खंय मॅच आसता थंय हांव पोवपाक लागून वयताच